जी हाँ हमारे घरों मे बिजली के ऐसे कई सारे उपकरण हैं जिनका उपयोग हम घर की रसोई में करते हैं जैसे मिक्सर ग्राइंडर हीटर एवं ओवन पहले के रसोई घरों में ऐसे कोई भी बिजली के उपकरण नहीं होते थे एवं सभी भोजन और कार्य पारम्परिक रूप से ही किया जाता था पहले मिक्सर और ग्राइंडर की जगह पे सिल लोढ़ा होता था जिससे कि लोग मसालों को एवं अन्य चीज़ों को पीसते थे जो कि पारम्परिक रूप से ही बनाया जाता था जिसका स्वाद भी बहुत ही अच्छा होता था और अब तो लोग आग जलाने के लिए रसोई घरों में गैस सिलेंडर का उपयोग करते हैं परन्तु हमारे पुराने समय में महिलाओं के पास गैस सिलेंडर नहीं हुआ करते थे और वो भोजन को लकड़ी पे ही बनाया करती थी जला के वो भोजन को पकाया करती थी और उस का स्वाद भी बहुत ही अच्छा होता था अब तो हम किसी भी चीज़ को बनाने के लिए माइक्रोवेव ओवन का भी यूज़ कर लेते हैं लेकिन पहले ऐसे किसी भी प्रकार के ओवन की कोई भी सुविधाऐं उप्लब्ध नहीं थी